नमस्कार बोलिए क्या काम है आप रेंट पर घर चाहिए तो आपको किस एरिये में चाहिए

गाज़ीपुर चाहिए

गाज़ीपुर किस क्षेत्र में आपको चाहिए यानि कचहरी के पास या उधर चाहिए अरवजा के पास या और कैसा चाहिए आपको कुआर्टी कैसा चाहिए अच्छा थ्री बी एच के चाहिए कचहरी के पास चाहिए मिल जाएगा हमारे सर पास बहुत सारे रहते हैं सब तो आपको थ्री बी एच के का घर

कम से कम पाँच छः हज़ार तक का रेंट है उसका और डिपॉजिट भी देना पड़ता है उसको बीस हज़ार का भी डिपॉजिट देना पड़ेगा और पाँच छः हज़ार भाड़ा रहेगा आपको चलेगा तो उधर आपको सुविधा भी है कचहरी नज़दीक है

नहीं नहीं सर बिजली का बिल तो अलग ही रहता है ना जैसा आप वह भरेंगे वैसा उसका बिल रहता है हाँ पानी का फ्री रह गया पानी का फ्री रहेगा बिजली का जो रहता है ना उसका रहता है क्योंकि आपके वोपरने के ऊपर है कि आप कितना बिजली वोपर रहे हैं हाँ उसके

आपके वोपरने पर है वह बिजली का बिल रहता है और उधर सारी सुविधाएँ भी है स्कूल पास में है कचहरी है और उधर हास्पिटल भी है आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है हाँ हाँ उधर नज़दीक में ही सरकारी हास्पिटल भी है आपको सुविधाएँ हैं हाँ हाँ मार्केट भी नज़दीक ही है हर चीज़ उपलब्ध रहता है आपको दूर जाना नहीं पड़े इसके लिए रेन्ट थोड़ा ज़्यादा लगता है ना हर चीज़ उपलब्ध रहेगा तो रेन्ट ज़्यादा रहेगा

हाँ तो कभी आपको चाहिए

जी सर

हाँ जहाँ भी बोलेंगे ना आपको किधर भी चाहिए हो उधर भी मिल सकता है गाज़ीपुर के आउट भी चाहिए तो उधर थोड़ा सस्ता मिल जाएगा आपको हाँ वह पूरा तो भी पाँच तक मिलेगा आपका

पाँच हज़ार महिना मिलेगा हाँ उधर उधर पाँच हज़ार महिना तक मिल जाएगा

चाहियेगा तो बोलियेगा मैं आपको दिखा दूंगा पेहले ले जाकर देखें हाँ तो ठीक है कभी टाइम निकालकर आकर देख लेंगे कि उसका लोकेशन कैसा है इस हिसाब से आप आएंगे तो बातचीत हो जाएगा थोड़ा ऊपर नीचे जो भी देख लेंगे तो हो जाएगा आपको दिखला दूंगा च ठीक

थेंक यू नमस्ते